مجھے لگتا ہے کہ ٹریڈ مل پر ورزش کرنا اور زمین پر دوڑنا مکمل طور پر ایک جیسا نہیں ہے اگرچہ دونوں کا مقصد جسم کو صحت مند اور چست رکھنا ہے لیکن دونوں کے طریقہ کار احساس اور اثرات میں فرق پایا جاتا ہے اس فرق کو مختلف پہلوؤں سے سمجھا جا سکتا ہے جیسے زمین پر دوڑنا ایک قدرتی تجربہ ہوتا ہے جس میں راستے کی نرمی سختی اونچائی نچائی گڑھے اور ہوا سب شامل ہوتے ہیں اسی کے برعکس ٹریڈ مل پر دوڑنا مشینی عمل ہے جہاں سطح ہموار اور ایک جیسی ہوتی ہے اور کسی قدرتی رکاوٹ یا تبدیلی کا سامنا نہیں ہوتا زمین پر دوڑتے ہوئے جس میں کی کئی عضلات قدرتی انداز میں حرکت کرتے ہیں خاص طور پر ٹانگوں اور پیروں کی پوزیشن بدلتی رہتی ہے اسی طرح ٹرینڈ مل پر چونکہ بیلٹ خود چلتی ہے اس لیے جسم کو زمین جتنا زور نہیں لگانا پڑتا اس لیے کچھ غضلات کے کم استعمال ہوتے ہیں ٹریڈ مل کا فائدہ یہ ہے کہ آپ اسے کسی بھی وقت استعمال کر سکتے ہیں خاص طور پر جب باہر موسم خراب ہو یا وقت کم ہو زمین پر دوڑنے کے لیے کھلی جگہ پارک یا میدان درکار ہوتا ہے جو ہر وقت ممکن نہیں ہوتا زمین پر دوڑنا بعض لوگوں کو زیادہ دلچسپ لگتا ہے کیونکہ وہ مناظر دیکھ سکتے ہیں ہوا کو محسوس کر سکتے ہیں لیکن ٹریڈ مل پر اکثر لوگ بور ہو جاتے ہیں خاص طور پر اگر وہ روزانہ لمبے وقت تک کریں ٹریڈ مل اور زمین دونوں پر دوڑنے کے فائدے ہیں اگر آپ کے پاس وقت کم ہے یا باہر کے حالات سازگار نہیں تو ٹریڈ مل بہترین ہے لیکن آپ قدرتی ماحول میں ورزش کو ترجیح دیتے ہیں تو زمین پر دوڑنا بہتر تجربہ فراہم کرتا ہے